जंहिंमहिल मां नंढी हुयमि तंहिंमहिल असांजे स्कूल में असांखे खगोल शास्त्र जे बारे में ज्ञान ॾियो वेयो हुयो तंहिंमहिल मूंखे पतो पयो हुयो कि नव ग्रह हूंदा आहिनि ऐं सूर्य ऐं चंद्र बि हूंदा आहिनि नव ग्रहनि मां असांजी हिकिड़ी पृथ्वी बि हूंदी आहे पृथ्वी एक मात्र हेड़ी ग्रह हूंदी आहे जंहिंमें असां सांस वठी सघंदा आहियूं रही सघंदा आहियूं जीवन व्यापन थो थी सघे एक मात्र हेड़ो मात्र आहे पृथ्वी ऐं बाक़ी जो ग्रह आहिनि हुन में असां सांस नथा वठी सघूं हिन खां पोइ मुंहिंजी रुची थोरी वधी हुई खगोल शास्त्र जे बारे में ऐं मां त हिनजे बारे में जानकारी वठणु चालू कई